जैसे कि हो गया तो इसमें बनता है कचौड़ी बनेगा बड़ा बनेगा पूड़ी बनेगा और कढ़ी बनता है इसमें सब कुछ खाना बनता है उसके बाद दोना जो बोलते हैं तो दादो दी को या किसको चढ़ाया जाता है तो उसमें चढ़ाया जाता है पितरपक्ष में ये त्योहार पड़ता है और होली रहता है तो होली पर भी किसी लोग के जैसे त्योहार पर हो गया तो हम लोग कपड़ा ख़रीदते हैं त्योहार को बहुत फेमस इस होली को मानते हैं सब यू पी में अधिक मानते हैं हम लोगों में तो कपड़ा खरीदेंगे खरीदने के बाद जैसे एक दिन पहले या कोशिश करते हैं कि सब लोग त्योहार के पहले ही कपड़ा खरीद लें या त्योहार के ब त्योहार के रह जाए तो एक दिन एक दिन पहले ही सब खरीदते हैं मार्केट उर्केट करते हैं बाज़ार जाते हैं सामान लाते हैं सब उसमें फिर पूड़ी बनेगा हलवा बनेगा सब्ज़ी चावल जो जिसको जैसे ज रहेगा जैसे रहता है जैसे वह अपना बनाते हैं कपड़ा उपड़ा रंग खेलते हैं खेल उल के अपन कपड़ा उपड़ा भी नहा वहा कर जैसे शाम वाले में तो खेल उल के खाली होंगे सब खाना वाना बना उना कर तब खेलेंगे फिर खेल उल कर फिर खाना बनाने के बाद सब जब सब कितना लोग नहाते हैं और नहा वहा कर तो कपड़ा अपन नया पहनते हैं लोग त्योहार के लिए होली दीपावली यह सब मानते हैं यहाँ कथुआ है सब अधिक महान महत्व है यू पी में यह सब मानते हैं सब और जैसे कि बाटी चोखा हो गया और छोला समोसा हो गया और ब्रेड हो गया चौमीन और मोमोज और यह कह रहे मनचूरियन और यह मनचूरियन हो गया आलू चॉप हो गया ब्रेड हो गया और जैसे दीपावली पर बनता है गोजी क्या कहते हैं गोइठा कहते हैं उसको पनडूब्बी वह भी बनता है दीपावली पर दीया रखते हैं सामान उमान खरीदे और दीया और मोमबत्ती पटाखा यह सब बत्ती और खरीदे तेल हो गया यह सब दीया उआ बारते हैं और ग्वालिन होते हैं न एक वह बोलते हैं सब मीठा उठा खरदते हैं पूजा ऊजा करते हैं यह सब पढ़ते और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते उढ़ते हैं यह सब सब कुछ किया जाता है यहाँ पर और और जैसे कि दीपावली के बाद जिसको अथुआ रहता है तो मर मेहमान आते हैं हमारे यहाँ मेला लगता है यहाँ जिस समय इस समय हम जिस जगह हैं इसी गाँव में मेला भी लगता है रामलीला होता है दीपावली के मौसम पर यहाँ दीपावली के बिहान मेला भी लगता है मेला उला बहुत अच्छा लगता है दीप यहाँ रामलीला भी होता है उसको भी अच्छे से ढंग से मनाया जाता है सगरो मानते हैं कचौनिया हनाप है ना तो उसमें उस गाँव में मेला भी होता है उसके लिए मनाया जाता है मेला भी देखने आते हैं सब बहुत दूर दूर के लोग आते हैं सब बाज़ार उजार करने अपना बाज़ार लगाते हैं आते हैं सब लोग बेचने समान आते हैं सब कुछ मेला में दिखाया जाता है एक चंदापुर में है जैसे कि मेला उला लगता है तो वहाँ पर भी मेला देखने जाते हैं सब अपना जैसे कि सब खाने पीने वाला सामान भी मिलता है मार्केट है तो वहाँ पर से खरीदते हैं सब